जी बैतूल जिले में बहुत सारे ऐसे स्थानिक सामुदायिक संगठन हैं जिससे मतलब हम जानते हैं तो वह उनका जो एक समुदायों का एक महत्व जो रहता है जिसमें अपन बैठ कर कोई मेन मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं जैसे कि मैंने देखा है कि उसका समुदाय जो एकत्र होता है तब उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है उससे कुछ पॉज़िटिव इनर्जी मिलती है तो लोगों में एक जागरूकता आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें नई नई चीज़ें हो रही हैं तो अपन ने भी वह सीखना चाहिए जैसे हमारे घर के आस पास जो वृद्धाश्रम है वृद्धाश्रमों में हमने खास कर देखा है कि वे लोग अकेले रहते हैं वे हर बार रास्ता देखते हैं कि कोई ना कोई आए हमसे मिले जुले तो मतलब हम ऐसा है कि बच्चों को लेकर जन्मदिन रहे या कुछ रहे तो हम उनके पास जाते हैं उनसे मिलते हैं उनके लिए खाने का सामान ले जाते हैं उनके साथ टाइम बिताते हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है एक समुदाय बनाकर उनके लिए कुछ मतलब ऐसा करते हैं कि कुछ तीज त्यौहार पर या उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ले जाते हैं तो उनको भी बहुत खुशी होती है कि चलो यह त्यौहार पर कोई न कोई अपने को मिलने के लिए आए और अपने लिए कुछ मतलब अच्छी चीज़ें लाए हैं तो इससे उनके चेहरे पर जो खुशी है वह मतलब बयाँ नहीं कर सकते जैसे सामुदायिक संगठन का एक अलग ही महत्व होता है इससे इन जो वृद्धाश्रम हैं और जो पालन पोषण गृह हैं और जो जहाँ पर बच्चों की देखभाल होती है तो जैसे बेघर परिवार जो होते हैं बेघर परिवार के जो बच्चे वगैरह होते हैं उनके लिए कुछ ले जाओ या फिर उनको मिलने जाओ तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो अपने से मिलने भी कोई न कोई आता है हम अकेले नहीं है तो यह बहुत अच्छी बात है